हमर विचार हम सबसँ बड़ ताकत होइ गेलै हमरो हमरो घरवला हो गेलै हमरो परिवार होइ गेलै हमरो घरवला एकदम पूरा हमरा मदति करै छै सबसँ बड़ ताकत हमरा माइ हो गेलै हमरो भइया हो गेलै हमरो सब पापा सब हो गेलै दादा दादी हो गेलै आओर जे हमरो ताकत छै जेनाकि हमरा एगो धक्का मारि देलकै स्कॉर्पियोवला तऽ हमरा भैया ऐलौ लै लेल आओर पूरा एकदम देह हाथ हमरा छिला गेलौ तऽ हमरो भैया आयल रहलो रहै सबने ताकत देलकै कु कुछो नहि हेतौ कथि लए कानै छऽ कथि लए खून निकलै चल जल्दी अस्पताल चल तब जा करिके मायागञ्ज हॉस्पिटलमे गेलो रहियै तऽ ओंहि जाकऽ केनाहुँ करिके बचि गेलियै हम हमरो सबसँ बड़ो ताकत हो गेलै हमरो भैया पापा मम्मी मतलब हमरा परिवार हो गेलौ सबसँ बड़ो ताकत ओकर बाद हमरो कमजोरी की होलै हमरा कमजोरी होलै कि हमरो इङ्ग्लिश कमजोर छै हमरो कमजोरी इङ्ग्लिश भी होलै लेकिन मेन हमरा कमजोरी हो गेलै जेनाकि बहुत सारा आदमी जे भीड़ छै तऽ ओकरा बीचमे जाइके हम नहि बोलऽ पा रहै छियै जेना भीड़ छै आब हमरा माइक देतै कहतै कि गैया आर बारेमे चारिठो बात बताओ तऽ ओहि हम कमजोरी जे हम बोलऽ नहि पबै छियै ओतऽ हऽ हमरा मतलब डर लागऽ लगै छै हम मतलब की कहै छै कौ कॉन्फिडेन्ट नहि छै हमरा ओतऽ कॉन्फिडेन्स नहि बनि पड़ै छै लोगो आदमीके देखिके एकदम डर लगैए माइकोमे कुछो भापे नहि खुलऽ लगै छै जेकि हमरो सबसँ बड़ कमजोरी छै आओर बाकी जे छै हमरो सबसँ बड़ ताकत हमर परिवार हो गेलै हमर भैया हो गेलै दोस्त सब भऽ गेलै आओर ने बन्धु दोस्त सब हो गेलै यही हमरा सबसँ बड़ ताकत आओर सबसँ कमजोर ने वही जे हम बोलऽ ने पारै छियै ओकरा पढ़ै लिखैमे तऽ ओते खराब नहिए छियै पढ़ै लिखैमे ठीक छियै इंजिनियरिंग करि रहल छियै बाकी ऐसा